दिक्खो अज्ज दा मेरा काव्शन ऐ कि साईंस टैकनालजी जां फिर इंजीनियर जां मैथ दे बिच्च किसे ने अपना कैरियर बनाए दा तां में ओह्दी कव्लिफिकेशन जां ओह्दी स्ट्रगल दे बारे च दस्सना दिक्खो कि ओह्दी स्ट्रगल दे बारे च अस केह् दस्सी सकने आं असें जेह्ड़ी आपें स्ट्रगल कीती दी असें ओह्दे बारे च दस्सनी आं में जियां मतलब मेरा नांऽ मीतू बाला ऐ में कठुआ च रैहन्नी आं ते स्टार्टिंग तो स्टार्ट करने आं कि में नर्सरी दे बिच्च में पलिंग फ्लावर स्कूल पढ़दी ही ते उत्थें केह् होंदा हा कि उत्थें मतलब उस टैम ते इतने बच्चे इन्ने बच्चे होंदे निं हे साड्डे बारी कोई दस दस बच्चे होंदे हे ते साड्डे मां प्यो केह् करदे हे कि मां प्यो सोचदे कि साढ़ा बच्चा हमेशा फस्ट आए साढ़ा बच्चा मनीटर बने साढ़ा बच्चा हर इक फील्ड च अग्गें जाए ते मां प्यो किन्ने सटिक्ट होंदे हे उस टाइम कि नेईं तूं पढ़नां गै पढ़नां ऐ खेढां बी होंदियां हां बट पढ़ाई बी होंदी ही उस टैम कि मां प्यो दा इक डर बी होंदा हा कि असें खेलना बी ऐ असें पढ़ना बी ऐ होर असें चंगे नंबर बी लैने अपने पढ़ाई दे बिच्च जे कदें नंबर घट्ट बी आई जंदे हे ते सानूं डर होंदा हा कि साढ़े डैडी ने कुट्टना ऐ साढ़े मां प्यो दा सानूं इक डर होंदा हा ते प्रिंसिपल बी होंदी ही कि प्रिंसिपल बी मां प्यो गी सद्ददी ही कि थोआढ़ा बच्चा दिक्खो पढ़ा दा निं ऐ ठीक ऐ ते उस टाइम केह् होंदा हा कि इक डर बने दा होंदा हा ते ओह् डर में आक्खी सकनी कि ओह् चंगा बी हा केह् सानूं होंदा हा कि साढ़े मां प्यो कोला सानूं मार पौनी ऐ ते असीं पढ़ना ऐ ते अज्ज ओह्दी बजह् कन्नै कि असीं अज्ज अग्गें पुज्जी पा ने आं ते अज्ज ओह्दे बाद च ओह् एठथ तक पढ़ाई कीती ओह्दे बाद उत्थें फिर ओह्दे बाद च में दूसरा स्कूल ज्वाईन कीता ते उत्थें केह् होंदा हा कि उत्थें जेह्ड़े हे में जित्थें पैह्लें पढ़दी ही उत्थें दस बच्चे हे अग्गें उत्थें किन्ने होई गे त्रीह् बच्चे होई गे ते मिगी इ'यां लगदा हा में कि इं'दे बच्चें दे बिच्च मिली निं पाना ओह् बच्चे इंटैलिजैंट हे मिगी इ'यां लगदा हा कि में कुछ पढ़े दा गै निं ऐ मेरी कोई बेस गै निं ऐ दिक्खो आस्ता आस्ता करियै ही बंदा सब कुछ सिखदा ऐ अठमीं दे बिच्च जियां में पढ़न लग्गी मेरा सारें कोला लास्ट रोल नंबर हा में लास्ट दे बिच्च आई ही ते मेरा लास्ट रोल नंबर हा ते सारें बच्चें गी लगदा हा कि इसी किश निं आंदा इवन कि टीचरें गी बी लगदा हा कि एह् कुड़ी किश निं करी पांदी बट केह् होंदा कि बच्चे दे बिच्च अपना इक सैल्फ कांफिडैंस होंदा मेरे च इक सैल्फ कांफिडैंस हा कि इक डर बी ऐ हा कि मेरे मां प्यो ने मैनू इन्ना पढ़ाया इन्ना मिगी कांफिडैंस दित्ता कि में चंगे नंबर लेआने ऐ ते असें केह् कीता असें चंगी मैह्नत कीती अठमीं दे बिच्च अठमीं दे बिच्च मैह्नत करियै में जादा नंबर ते निं ले बट नब्बै परसैंट नंबर ते में लेई ले ओह् मेरी अपनी पढ़ाई ही ओह् मेरी अपनी स्ट्रगल ही मेरे मां प्यो ने मैनू ट्यूशनां पढ़ाइयां उ'नें पढ़ाया मिगी उ'नें मिगी मोटिवेट कीता कि तूं कर तूं पढ़ होर में पढ़ी ओह्दे बाद च दसमीं ही दसमीं दे बिच्च बी आस्ता आस्ता टीचरें गी बी पता लग्गी गेआ कि एह् कुड़ी कुछ करी सकदी ऐ आस्ता आस्ता में पढ़दी गेई में अपनी बाह्रमीं बी कीती ओह्दे बाद च में ग्रैजुऐशन च अडमिशन लेई ग्रैजुएशन अडमिशन में बी ऐस विद कंप्यूटर लेई ते उस टैम ते मेरा कंप्यूटर च कोई इंटर्स्ट नेईं हा उस टाइम मेरा एह् हा कि मिगी मैथ दे बिच्च दे ओह्दे बिच्च ऐम ऐस सी करनी ऐ में पढ़दी गेई में मैथ बी पढ़ेआ फजिक्स बी पढ़ी इंग्लिश बी पढ़ी होर कंप्यूटर बी पढ़ेआ ठीक ऐ ओह्दे बाद च ग्रैजुएशन ते मेरे कंप्लीट होई गेई बट उस टाइम एह् ट्रैंड हा कि असें बैंक दी बैंक च लग्गना जां फिर जेह्ड़ा ट्रैंड ही कि एह्कड़ी नौकरी करनी गौरमैंट नौकरी करनी असें ओह्दे पिच्छें नट्ठदे गे कोचिंग लेई बट ओह्दे लेई इक होंदा कि नेईं मां प्यो गी होंदा कि नेईं साढ़े बच्चे ने ग्रैजुएशन कीती ऐ ते उसी अग्गें एम ए जां ऐम ऐस सी च एडमिशन लैनी ऐ ते मेरी जेह्ड़ी दीदी ही उ'नें ऐम ऐस सी कीती ते मिगी बी एह् हा कि उ'नें मैथ च कीते में बी मैथ करनी ऐ ते इक दिक्खो जियां होंदा हा ना पैह्लें कि बड्डा भैन न जां बड्डे किसे बंदे ने एह्दा कीता ते असें ओह्दे मगर मगर करदे हे कि ओह्दी कापी करदे हे ते में बी उ'आं गै कीता बट केह् होएआ कि में कंप्यूटर दा में तुसेंगी दस्सेआ मेरा कोई इंट्रस्ट नेईं हा बट उस टाइम केह् हा कि जम्मू युनिवर्सटी दा ऐंट्रैस होंदा हा में ऐंट्रैस दित्ता मेरे पापा ने बोलेआ कि नेईं तूं ऐंट्रैस दे तूं अपनी कोई गौरमैंट सीट कड्ड ते तूं अपनी ऐम ऐम ऐस सी जो बी करना ऐ तूं कर असें प्राइवेट नेईं करवानी तूं अपनी सीट कड्ड अपनी मैह्नत कर दिक्खो में ऐंट्रैंस दित्ता ऐंट्रैस च मेरी स्लैक्शन होई गेई फिर कौंसलिंग च गेई कौंसलिंग च इ'यां होएआ कि में कोई सिचुएशन ऐसी ही कि में सारी कौंसलिंग अटैंड नेईं करी पाई में थुआनूं दस्सेआ कि मेरा मिगी मैथ दे बिच्च इंटर्स्ट हा मेरा कंप्यूटर दे बिच्च कोई इंटर्स्ट नेईं हा जां फिर बाकी सबजैक्ट दे बिच्च में कीती ऐम ऐस सी ऐंट्रैस दित्ता में ठीक ऐ ओह्दे बाद च केह् होएया कि में सिर्फ ऐम सी ए दी कौंसलिंग अटैंड कीती ऐम सी ए दी कौंसलिंग दे बिच्च मिगी ऐम सी ए दी सीट मिली गेई कठुआ दे बिच्च मेरी अपनी डिस्टिक दे बिच्च कठुआ कैंपस च ते जिल्लै में एडमिशन लेई मिगी घट्ट खुशी मिली मेरे मां प्यो गी जादा खुशी ही कि साढ़ी कुड़ी ने गौरमैंट सीट कड्डी ऐ उसी कठुआ कैंपस च अडमिशन मिली गेई ऐ बट मिगी एह् हा कि में अडमिशन ते लेई लेई ऐ बट में ऐम सी ए कियां करगी मिगी ते कंप्यूटर दी इन्नी नालेज गै निं ऐ फिर बी में कंप्यूटर ऐम सी ए कीती में कंप्यूटर पढ़ेआ कंप्यूटर पढ़ेआ होर सारे समिस्टर पास कीते लास्ट च में एह्दे बाद च केह् कीता कि मिगा इ'यां लग्गेआ कि में ऐम सी ए लेई बिच्च करोना आई गेआ करोना दे बिच्च ऐसा हा कि कोई जाब निकलदी निं कोई नौकरियां निं ही पर इ'यां लगदा रेहा कि ऐम सी ए करियै में गल्ती करी ओड़ी कि मैनू कोई नौकरी निं मिली सकदी ना ही में कुतै बाह्र जाई सकदी ही कि मैनू इन्ना डर लगदा हा कि में किते बाह्र रेही निं सकदी अपने मम्मा पापा दे बगैर कदें गेई नेईं ही ओह्दे बाद च में बी ऐड करी लेई कि चलो कोई निं मेरा ऐम सी ए दे बिच्च कुछ नी बनेगा ते में बी ऐड करी लैग्गी में कोई टीचर दा फार्म लाई लैग्गी कोई आर्मी स्कूल दा कोई के वी स्कूल दा फार्म लाई लैगी एह् मेरी सैल्फ मोटिवेशन में थुआनू दस्सा करनी आं कि मिगी इ'यां लग्गेआ कि चलो में टीचर आस्तै अप्लाई करगी में बी ऐड कीती बी एड दे बिच्च दो साल में बी ऐड कीती बी ऐड कीती फ्ही में सैकंड समिस्टर हा मेरा में सैकंड समिस्टर बी ऐड दे बिच्च टाप कीता कि मेरा इन्ना इंट्रस्ट बनी गेआ कि में टीचर बनना ऐ ठीक ऐ सैकंड समिस्टर कीता थर्ड कीता फोर्थ कीता लास्ट च मेरी बी ऐड होई गेई होई गेई ओह्दे बाद च मिगी लग्गेआ कि में हून गै टीचर बनी सकनी बनी सकनी आं ओह्दे बाद चे केह् होएआ कि में अपना इक फार्म फिल्ल कीता अकैडमिक अरेंजमैंट दा एह्दे च मिगी वूमैन परेड कालेज च मिगी सीट मिली में वूमैन परेड कालेज पढ़ान गेई स्टार्टिंग च ते दिक्खो जेह्ड़ा जंदा बंदा उसी ते डर लगदा ही ऐ कि में कि'यां पढ़ाना बच्चें गी स्टार्टिंग दे बिच्च में गेई क्लास च ते मिगी इ'यां लग्गेआ कि में बच्चें गी नेईं पढ़ाई पाना बट जिसलै में पढ़ान लगी ते मेरी इक सैल्फ मोटिवेशन एह् ही कि नेईं मिगी करना ही करना ऐ में कराई सकनी मेरे कोला चंगा टीचर कोई बी निं ऐ जिल्लै में पढ़ान लग्गी ते इक सैल्फ कांफिडैंस आन लग्गी पेआ में अपनी जेह्ड़ी पढ़ाई कीती दी ही मिगी इ'यां लगदा हा जेह्ड़ी में ऐम सी ए कीती दी मेरी किते कम्म निं आएगी बट हून मिगी लगदा कि जेह्ड़ी एह् टैकनालजी ऐ एह् कंप्यूटर है एह् मेरी बड़ी हैल्प करा करदा ऐ कि में अग्गें अपने अपना कैरियर इस चीज च बनाई सकनी आं जेह्ड़ी में अपनी एह् डिग्री कीती ऐ ऐम सी ए कीती ऐ मेरे बास्तै बड़ी ही चंगी डिग्री ऐ कि एह्दे बास्तै में अग्गें बड़ा मोटिवेट होई चुकी दी आं कि में अग्गें बच्चें गी पढ़ाई सकनी आं बच्चें गी अपनी नालेज देई सकनी आं अपनी कोई नालेज गेन करी सकनी आं एह् इक टीचर जेह्ड़ा होंदा ऐ ओह् हर इक चीज कोला सिखदा ऐ में पैह्लें बी बड़ा कुछ सिक्खेआ हून बी में बड़ा कुछ सिक्खेआ होर में एह् चाह्न्नी कि में जो जो सिक्खेआ ऐ ओह् में अपने जेह्ड़े बच्चे न में उ'नेंगी बी सखां एह् मेरी सैल्फ स्टोरी ऐ मेरी ऐम सी ए दे बिच्च कोई इंट्रस्ट निं हा बट में ऐम सी ए करी लेई मेरे बास्तै बौह्त बड्डी गल्ल ऐ